जि'यां कि अस गल्ल करने आं के अपने खेतें दे साढ़े अस मतलब बड़े जादा टाइम जेह्के न अस अपनें खेतें च सपैंड करनें आं जि'यां बारा घंटे कोला लेइयै ते कम से कम सत्त अट्ठ घैंटें जेह्ड़े हैन तां असें अपनें खेत्तें च बिताना पौंदी क्योंकी असें जेह्ड़ी बी फसल लांदे उसी बहुत जैदा जरूरी होंदी ऐ कि देखभाल करना ओह्दे आस्तै अस दिक्खने आं कि टाइम टाइम उप्पर ओह्दे च घाऽ पवै दा होंदा कदें उसी खाद दी जर जरूरत होंदी कदें उसी गुड्डनें दी जरूरत होंदी मतलब उसी असें ई बड़ी केयर करनी पौंदी ओह्दी इसदे आस्तै असें ई बड़ा टैम जेह्का ऐ उसी देना पौंदा ते असें ई अगर मतलब असें ई इक दिन बी उसी गैप रक्खनें आं कोई उसी पानी बगैरा नेईं दिंदे असें ई केह् करना पौंदा कि ओह् फसल जेह्की साढ़ी खराब होन लगी पौंदी इस आस्तै असें ई जैदा तूं जैदा टाइम जेह्का ऐ अपनी उसी गै देना पौंदा बड़ा जैदा टाइम मतलब असें ई अद्धे कोला जैदा टाइम जेह्का स्पैंड असें ई अपनें खेत्तें च करना पौंदा ते अगर अस मतलब उ यै लेई लैन्ने आं कि अस अगर नेईं जंदें दो दिन निं जंदे खेत च नेईं जंदे साढ़ी फसल जेह्की ऐ ओह् बर्बाद होई सकदी क्योंकी ते अगर गर्म मौसम होग उसी पानी दी बड़ी जादा जरूरत पौंदी पानी दी जरूरत पौंदी उप्परां पानी बी अगर दिंदे ते बरसात दे मौसम च केह् होंदा कि घाऽ जेह्ड़ा ऐ ते ओह् बड़ा जैदा साढ़ी जमीन च जेह्का ऐ ते ओह् पौंदा ऐ ते उस्सी मतलब कड्ढना पौंदा ते अगर कोई मतलब बड़ी जैदा केयर असें ई जेह्की ऐ अपनी इसी करना पौंदी अपनी फसल दी करना पौंदी जि'यां गल्ल करने आं कि असें ई मतलब कि केह् केह् एह्दे बैनीफिट होंदे साढ़ी हैल्थ ताईं पर असें ई बहुत जैदा बैनिफिट होंदे इसदे अगर अस अपनी जमीनें च कम्म करदे ते साढ़े नैचुरली ऐक्सरसाइज होई जंदी साढ़ी अस हैल्दी रौंह्दे जि'यां के अस अपने ग्रांऽ दे ते अगर बजार आह्ले लोकां कम्पैरिजन करचै तां उ'नें ई सवेरे उट्ठियै कोई मार्निंग वाक आस्तै जा दा जां फ्ही बड़े जैदा योग ऐक्सरसाइज जेह्की उ'नें ई करनें पौंदी ऐ इ'यां लोक जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोक होंदे खेत्तें च कम्म करदे उं'दी नैचुरली ऐक्सरसाइज अपनै आप ऐक्सरसाइज होई जंदी ते उ'नें ई कोई जरूरत निं होंदी ऐ की असें ई भाई कोई अस मार्निंग वाक आस्तै जाह्चै जां कोई मतलब ऐक्ससाइज करनी क्योंकि जिसलै ओह् गुडाई करदे न नैचुरली उं'दी बांहें दी केह् आखदे ऐक्सरसाइज होई जंदी उ'नें अपने खेत्ते च जाना कोई बी कम्म करदे उं'दी ऐक्सरसाइज जेह्की होई जंदी जि'यां अस दिक्खने कि साढ़े ग्रां दे लोकें च मतलब इन्नी मटापे दी शिकायत जेह्की ऐ ओह् नेईं होंदी ऐ जि'यां कि बजार दे लोकें च होंदे हून अस दिक्खने आं कि इन्ने मुट्टे होई गेदे होंदे लोक इस आस्तै उ'नें ई जाना पौंदा पर साढ़े ग्रांऽ दे लोक जेह्के होंदे ऐसा किश निं होंदा उं'दे कन्नै ओह् सारे मतलब हैल्दी गै होंदे कोई बी ऐसी निं होंदा कि जैदा मुट्टा होई गेदा होंदा क्योंकि साढ़ा एरिया जि'यां होंदा अस ओह्दे च कम्म करने आं अपने जमीनै च जमीनें च कम्म करनें आं ते अपने मतलब इक पसीना कड्ढियै ओह्दे च कड्ढनें आं ओह्दे च ते इसदी वजह् कन्नै केह् होंदा कि लोक जेह्के हैन तां हैल्दी रौंह्दे सेह्त उं'दी ठीक रौंह्दी